हॅं कहलौ कि जे जे भट्टा आर कइसे बेचै छियै दोकान दखै छियै नमहर कोबी कोभी केना आर दै छियै हॅं बोलि तऽ रहलै हन करैला भिण्डी परवल पटुआ हॅं हॅं हॅं हॅं हमरा लियैके रहै ठीक छै हॅं बोरा परवल करैला झिङ्गा केना दै छियै आ हमरा सभ लियैके रहै हॅं की भाव दै छियै हॅं तऽ ओहए लियैके रहै ओहए सभ लियैके रहै ओहए कदुआ पर परवल झिङ्गा हॅं बैगन केना दै छियै परवल केना दै छियै बोरा केना दै छियै अच्छा ठीक छै लए अयबै करैला परवल केना दै छियै बैगन केना दै